हॅलो म्हाका एका डिलीवरी व्यक्ती बद्दल कागाळ करपाक जाय आशिल्ली आयज सकाळीं फुडें म्हाका डिलीवरी आयली आनी हांव भायर सरपाचो आशिल्लों पूण म्हाका ती बेगीन जाय आशिल्ली म्हणून हांवें ते डिलीवरी व्यक्तीक विचारलें की तुका वेळ कित्याक जालो तिणें म्हाका अयोग्य रितीन सांगलें की बाकीचीं पार्सलां आसतात दिवपाचीं म्हणून तुजे कडेन लेट पावली ह्या बद्दल म्हाका कागाळ नोंद करूंक जाय कारण ही पद्दत न्हीं ग्राहका कडेन उलोवपाची